हाँ भाई साहब अरे भाई छोटू में अभी आया था मतलब यहाँ बच्चें छो मतलब दूसरे बच्चे में कुछ ड्रॉप करने आया था हाँ उ थोड़ा सा टाइम लग जाएगा मेरे को आने में पेपर है आपका हाँ त पेपर है मैं मानता हूँ आपकी बात लेकिन मेरी भी थोड़ी सी प्रॉबलम है यार भाई में आपको बता तो रहा हूँ थोड़ा सा अर्रे त में बोल अरे तो भाई बोल रहा हूँ ना में गाड़ी पंचर हो गई गाड़ी पंचर हो गई इसलिए मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा अगर आपको मेरी बात सुनो अगर तो एक दिन अगर पापा के साथ बाइक पर चले जाओगे तो आप कोई छोटे नहीं हो जाओगे न अरे भाई में बोल रहा हूँ आने की मना नहीं बोल रहा हूँ मेरे को अभी ठाइम लगेगा कोई दोस्त वोस्त हो तो उसको बोल दो की पिक उप कर आते टाइम ले लूँगा आपको कोई दिक्कत नहीं है अरे भाई अरे भाई अब में क्या कर सकता हूँ अब वो थोड़ी गाड़ी पंचर हो गई थी तो अब में उसको धक्के तो लाऊँगा नही बोलना आपकी बात की बात किसलिए थोड़ा मतलब किसी रिश्तेदार से आदमी दोस्त से थोड़ा करवा लो चले जाने आर भाई में अभी आ रहा हूँ आधे घंटे लगेगा मेरे को तो हाँ आधा घंटा लगेगा हाँ बहुत दिक्कत हाऊ ठीक है आ रहा हूँ मैं जल्दी करूंगा आने की